حالیہ ایک سال میں میری زندگی کا ایک یادگار واقعہ میری ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی جو صرف سات مہینے میں ہی پیدا ہوگئی تھی جب سے وہ پیدا ہوئی تھی ہمیشہ بیمار رہتی تھی اور وہ بہت خوبصورت تھی وہ بہت کمزور بھی تھی جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ بیمار بھی رہتی تھی تین مہینے بعد اُس کا انتقال ہو گیا وہ بہت پیاری تھی بالکل پری جیسی لگتی تھی اس کے پیدا ہونے کے بعد میں بھی بہت بیمار رہ رہنے لگی تھی جب وہ پیدا ہوئی تھی میں نے اسے ایک ہفتے کے بعد دیکھا تھا جب میں نے اسے دیکھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کیونکہ میں پہلی بار ماں بنی تھی بہت پیاری تھی ہنستی تھی تو ایسا لگتا تھا جیسے کوئی پھول کھل گیا ہو اُس کے انتقال کے بعد سے تو میری دنیا ہی بدل گئی سب کچھ بالکل بدل سا گیا سب کچھ ختم سا ہوگیا میں پھر سے اکیلی ہوگئی اس کے بعد مجھے اِس واقعے سے یہ احساس ہوا کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے